سیاہ لوگ سے ہم بات چیت کیے بہت سارا انسان بہت اچھا انسان کے پاس چہرہ یا کالا گورا سے کوئی معنی نہیں رکھتا ہے انسان جو رہے مگر انسان کے پاس سب سے بڑا دولت دل ہے افریقا ایک گاؤں ہے وہاں پایا جاتا ہے وہاں چھوٹا ایک علاقہ ہے وہاں کا آدمی ہے نا زیادہ تر خون پیتا ہے بہت سارا انسان ہے ہم بہت ملے ہیں وہ اس سے ہم کو بات چیت کیے بہت اچھا لگا وہ ہم سے بہت اچھا سے بات چیت کیے ہم کو پسند آ گیا انسان کے پاس شکل یا صورت پہ نہیں جانا چاہے انسان اس سے اچھا بات چیت کرنے پہ سب سے بڑا دولت اس کی دل ہوتی ہے دل سے مطلب بات کیا جاتا ہے اچھا سے تو وہی انسان بہت اچھا ہے اسی لیے ہم بھی سیاہ لوگ سے بات کیا وہ بھی ہم سے بھی بہت اچھا بات کیا افریقا میں پایا جاتا ہے اور وہاں چھوٹا سا گاؤں ہے علاقہ پایا جاتا ہے وہاں کا انسان کھون پیتے ہیں اور بہت کچھ سیکھنے کو ملا بہت کچھ بات کیے بہت اچھا انسان تھا ہم سے بھی بہت اچھا بات کیا ہم بھی اس سے بات کیے بات چیت کیے ہم کو بہت کچھ سیکھنے کے لیے ملا یا ہم بھی جانے اس کے بارے میں انسان کو ہر چیز سب کے بارے میں جاننا چاہیے ہم بھی اس سے بات چیت کیے بہت اچھا لگا ہم کو سن کے بات چیت کرنے میں